हैलो सिंधी सिंधी डेरी सां ॻाल्हायो था तव्हां हा हा असांजे घर में फंक्शन आहे हिकिड़ो असां वटि हिकिड़ो फंक्शन आहे त हुन में तां असांजे कुझु आइटम खपनि उहे तव्हां मोकिले सघंदा त हा सुभाणे हा त तव्हां वटि पनीर वग़ैरह मिली वेंदो पनीर खीर खीर वग़ैरह मिलंदो हा हा पंज पंज किलो खनि असांखे गिह बि खपे देसी गिह मिलंदो तव्हां वटि गांहि गांहि जो बि रखंदा आहियो अच अछा अछा त अछा न तव्हां तव्हांखे आइटम लिखायां थो मां उहो तव्हां आइटम नोट करे वठिजो पंज पंज किलो त असांखे खीर खपे हा पंज किलो हा हा हा हा हा हा पंज पंज किलो किलो पंज किलो खीर ॿ किलो पनीर ऐं हा हा ऐं हा ऐं टे टे किलो गिह मोकिलिजो गांहि जो ॿियो तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा आइटम पनीर मटर बि रखंदा आहियो त सफल जा मटर वग़ैरह न रखंदा आहियो अछा नई दुकान ते तव्हां तव्हां ॿिया कहिड़ा आइटम रखंदा आहियो अछा अछा अच्छा अच्छा फ्लेवर फ्लेवर्ड मिल्क वग़ैरह मिलंदो तव्हां वटि अछा अछा हिकिड़ो पूरी क्रेट मोकिलिजो ठीक आहे हा ठीकु आहे हा हा हिकड़ी क्रेट पूरी मोकिलिजो ऐं सुभाणे यारहं यारहं बजे क़रीबु

हा तव्हां हा सुबुह जो यारहं बजे मोकिलिजो मुंहिंंजो एड्रैस नोट करे वठो

एच एन बी बटे थ्री एच एन सैकिंड बी बटे थ्री बी लाज लाजपत नगर

हा ॿियो कोई आइटम हुजेव त ॿुधायो तव्हांजी दुकान ते ॿियो छा छा मिलंदो आहे चीज़ चीज़ वग़ैरह बि रखंदा आहियो हा टे पैकिट चीज़ जा बि लिखिजो

हा हा हा हा मा इहे सभु तव्हांखे जेका आइटम लिखाया आहिनि

न न इहे आइटम तव्हांखे जेका मां लिखायामांव इहे ठीकु आहिनि ठीकु आहे ब बसि इहे ॿुधायो तव्हां पेमैंट तव्हां कैश वठंदो या डिलेवरी ते वठंदो ऑनलाइन वठंदा अछा अछा त मां न पेटीअम हा ऑनलाइन कंदोमांव पेमैंट ठीक आ टाइम ते छोक छोकिरे खे टाइम ते मोकिलिजो हा अऊं पे पेमैंट पेमैंट ऑनलाइन कंदोमाव मां ठीकु आहे ऐं ऐं ना इहे शयूं हा रिपीट हा असल में न हू छोकिरो काॻर खणी वियो जंहिं काॻर ते मां लिखिया हुआ न उहे तव्हांखे मां नोट कराया अन उहे ठीकु तव्हां नोट कया हूंदा हा मां वट्सैप ते मोकिलंदोमांव छोकिरो उहो काॻर बि हुन जे हथ में आ्हे बसि तव्हां मूंखे टाइम ते मोकिलिजो ऐं ई थोरो ताज़ी शयूं मोकिलिजो इहे गिह वग़ैरह जेको तव्हांखे लिखायो आहे मां खीर लिखायो इहो ताज़ो पनीर खटो न हुजे इहो ध्यानु रखिजो ठकु आहे जय

हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल